हम अपन गाछी मे पौधा रोपय के लेल पहिने नर्सरी से पौधा लाबै छी ई उत्तम कोटि के पौधा हमरा मिलल अछि रोपला के तुरंत बाद ई फल देबे लागल आ बहुत स्वस्थ पौधा है नर्सरी के मालिक हमरा साथ कोनो छल प्रपंच नहि कयने छथि अब हम सोच रहल छी की अपना नर्सरी खुद तैयार करी आओर ओहिमे नया नया वेराइटीके आमके पौधा तैयार करी आओर भविष्यमे आओर लोगके प्रेरित करी ताकि ओ भी लाभान्वित होइता बहुत एकरा लेल बहुत जरूरी है पौधा लगेला से प्रजावरण भी ठीक रहै छै वर्षा भी समय पर भऽ रहल छै आओर आओर उपयोग भी ठीक सॅं भऽ रहल अछि ओहिसे फायदा भी अछि आमो खा लै छियै ओकर बाद समाजो मे लोक के खीयबै छियै